देखिऔ जइसेकि हम टी भी लेलिए टी भी लेलिए तऽ हम टी भी लेला हमरा कमे दिन भेलै हमर टी भी हो गेलै खराब आँए आब बतैऔ टी भी जे हम अहाँके दोकान से लेली हमर टी भी खराब होइ गेलै आब बतैऔ जे आओर जे गाहक जे हम कहबै चलू फल्लाँ चिल्लाँ दोकानमे बढ़िआँ दै हइ समान लऽके तऽ ओकरा जे हम लऽके जेबै जेना हमरा ठकलिए तेनाहिए तऽ अहाँ हुनको ठकबै हमरा बढ़िआँ समान नहि देलिए तऽ हुनको तऽ अहाँ बढ़िआँ समान नहि देबै ने आओर जे चीज होइ हइ तारि भेल चाहे लाइनवला मतलब बोर्ड भेलै चाहे मतलब लाइनवला जतेक चीज भेल सब हम अहाँके दोकानमे लैलए आबै छी अहाँ जे एना खराब देबै तऽ कोना होतै अँए अहाँ खराब समान देलिए तऽ फल्लाँ ओहि दोकानमे लऽ गेलिए ठीक करबै लऽ तऽ हुआँ नहि ठीक भेलै फल्लाँ चिल्लाँ दोकान लऽ जेबै हुआँ भी लऽ जेबै तऽ हुऔँ रुपा लगेबै सबतरि हम खाली रुपै लगेने घुरिए हुँ अहाँ अच्छा समान देबै तब ने हमे अगल बगलके आदमीके पासपड़ोसके पास जे अगल बगलमे हइ आसपड़ोसमे हइ मतलब जतेक हमर दिआदनी गोतनीसभ जे हइ तऽ अहाँ बढ़िआँ निम्मन समान देबै तब ने हुनका हम बोलाइ कऽ लेबै जे हँ फल्लीं चिल्लीं गामघरके आदमी चलू हुनका हुआँ सामान बढ़िआँ बिकै हइ तब ने अएथिन तब ने लेथिन आओर जब हमरे अहाँ खराब चीज देलिए तऽ फेर दोसरके हम दोकानमे कोना लाएब कोना आएत समान लैलए आँए बतैऔ तऽ अच्छा समान देबै तब ने नाम गाम होत अहाँ अच्छा समान देबे नहि करबै अब कोइ भी आदमी आएत तऽ ओकरो ने कहबै हइ फल्लाँ चिल्लाँ दोकान नहि जाउ समान बढ़िआँ नहि दै हइ चलू जिनका दोकानमे समान बढ़िआँ दै हइ तिनका दोकान चलू से हुनका दोकान नहि जाउ इएह ने कहबै अहाँ हमरा चिक्कन समान देबै तऽ हम कथीलए कहबै कि हे फल्लीं चिल्लीं हुनका दोकान नहि चलऽ चाहे चलऽ अहाँ बढ़िआँ समान देबै तऽ अहाँ दोकानमे आएब बढ़िआँ समान नहि देबै तऽ अहाँ दोकानमे नहि आएब कोइ भी समान होइ छोटका होइ चाहे बड़का होइ जे भी एलेक एलेक्टरिक समान हो सब तऽ हम अहैँ हिआँ आबै छी लैलए अहाँ चिक्कन नहि दै छिए तऽ अहाँ हिआँ कोना आएब तारो लैलए आबै छिए तारो खराब हो जाइ हइ बोर्ड लैलए आबै छिए तऽ बोर्डो खराब हो जाइ हइ बलब लैलए आबै छिए तऽ बलबो खराब हो जाइ हइ कोइ चीज अहाँ निम्मन नहि दै छिए लोकके तऽ हम कोना आबू अहाँ दोकानमे बड़कासे बड़कासे छोटका तक समान अहाँ अच्छा नहि दै छिए निम्मन नहि दै छिए तऽ कोना आएब बताउ अहाँ अच्छा देबै निम्मन देबै तब ने अएबै टी भी देलिए टी भी खराब हो गेलै कोइ भी समान अहाँ देलिए आँए एल सी एल सी डी भेलै ओ भी खराब हो गेलै अहाँ कहै छिए एल सी डी वला डिश लेलिए डिशो खराब हो गेलै तऽ कोइ भी समान अहाँ चिक्कन नहि देलिए लऽके तऽ हम अहाँके दोकानमे कोना आएब आँए आब अहाँके दोकानमे से कम्प्लेन जाइ हइ अहाँ अच्छा समान नहि दै छिए अहाँके दोकानमे हमे नहि आएब दोसरे दुनिआ दोकान हइ दोसरे दोकान देखबै अहाँ हमरा खाली रुपा ठकै छिए एतेक एतेक रुपा जे ठकै छिए गरीब आदमी कहाँ देतै लऽके जे कमाइ हइ खाइ हइ आओर ओ सबदिन टी भी ए मे सी डी ए मे एल सी डी ए मे जे रुपा लगेतै तऽ कहाँ से लगेतै उँ आदमी कमाइ हइ खाइ हइ ओ आदमी कहाँ से लगेतै जे बड़का आदमी हइ ओकरा ठकिऔ रुपा जे रुपावला आदमी हइ तकरा ठकिऔ गरीब आदमीके नहि ठकिऔ गरीब आदमी बेचारे कमाइ हइ खाइ हइ सौखे से ने कोइ सी डी टी भी एल सी डी लै हइ ने लोक आँए एहि से अहाँ अच्छा समान दिऔ तऽ आदमीके लऽके आएब अच्छा समान नहि देबै आदमीके लऽके नहि आएब से अहाँ सोचि समझिके कोइ भी समान देल करिऔ तऽ अहाँ सोचिके समझिके देल करिऔ फालतू समान नहि दिऔ गामघरके आदमी छिए तऽ गामघरके आदमी छिए तऽ अहाँ ठकिऔ नहि अहाँ अच्छा समान दिऔ जे अहाँके आदमी जुटत अहाँके समान अच्छा से बिक्री होत खराब समान देबै तऽ नहि बिक्री होत एहि से कहली रुपा नहि ठकिऔ गरीब आदमीके बड़का आदमीके रुपा ठकिऔ पइसावलाके रुपा ठकिऔ लेकिन गरीब आदमीके रुपा नहि ठकिऔ बुझलिए ने जे आदमी कमाइ हइ खाइ हइ ओकरा रुपा नहि ठकिऔ ई अच्छा बात नहि होइ हइ आइके बाद अहाँ हमरा गलत समान देबै आइके बाद हम अहाँके दोकानपर नहि आएब तऽ हम दोसरे बहुत सारा दोकान हइ हम दोसरे दोकानपर जेबै दोसरे दोकानपर समान लेबै लेकिन अहाँके दोकानमे हम भूल से नहि आएब अहाँ हमरा अच्छा समान नहि दै छिए नहि हम आएब नहि हम किनको लऽके आएब दिआदनी गोतनीके चाहे गामघरके समाजके चाहे किनको लऽके नहि हम आएब नहि अहाँके दोकानपर किनको हम भेजब कोइ समान लै अहाँ ठकैवला काम करै छी अहाँ अच्छा समान नहि दै छी एहिसे हमे अहाँके दोकानपर नहि आएब नहि किनको लाबै आबैलए देब लोकके जो आएत तिनको कहबनि हुनका दोकानपर नहि जाउ ओ समान बढ़िआँ नहि दै हइ जहिआ अहाँ बढ़िआँ समान देबै तहिआ हम आदमीके लऽके आएब लेकिन जब तक अहाँ समान अच्छा नहि देबै तब तक हम आदमीके लऽके नहि आएब